समाचार पत्र जे लाइ असांखे राजनीति जे लाइ ॾाढो वॾो योगदानु आहे सम्झ असांजी जेकी सरकार हले थी ऐं सरकार जो जेका कम थियनि था उहे असांखे कीअं पतो पवंदा समाचार पत्रिका जे द्वारा द्वारा ई असांखे इहा सभु सॼी न्यूज़ मिलनि थियूं असांखे समाचार पत्र में असांजी राजनीति खेल कूद ऐं जेकी घटनाऊं थियनि तियूं इन जे बारे में असांखे जानकारी मिले थी समाचार पत्र जो वॾो हिकु योगदानु आहे असांजी सरकार लाइ ऐं असांजे समाज लाइ जेकी घटनाऊं थियनि थियूं जेके देश विदेश में घटनाऊं थियनि थियूं ऐं समाचार जेके चुनाव थियनि था मुख्य मंत्री आहिनि असांजो पीएम किथे किथे थो रहे छा थो करे कीअं थो कले ऐं कहिड़ो कहिड़ा रेट घटिजनि था वधिजनि ता रेल बजट दुनिया भर जा असांजा जेका कम थियनि था उन सर समाचार पत्र द्वारा ई द्वारा ई असांखे पतो पए थो न त असांखे इन ॻाल्हियुनि जो किथां पतो पए समाचार पत्र सां असांखे जेकी जानकारी मिले थी चुनाव थिया आहिनि केरु जीतियो किथे केरु जीतियो किथे चुनाव आहिनि कहिड़ी तारीख़ूं निकितियूं आहिनि देश विदेश में छा थो थिए तेल जो तेल जो रेट में कहिड़ो अघ थो हले ऐं असांखे जेको बि जानकारियूं थियनि थियूं इहे समाचार पत्र जे द्वारा ई असांखे मिलनि मिलनि थियूं समाचार पत्र यानी हिकु एॾी एॾी वॾी असांजे लाइ शेवा योगदानु आहे की जंहिंजे जंहिंजे काण असां वेठे वेठे ई घर में टी वीह ए माध्यम सां या पेपर जे माध्यम सां या उन खे पढ़ी सहूं था ॿुधी सघूं था समाचार पत्र हर शइ लाइ इहो कम लाइ भई असांखे जीअं कुझ बि सुबूह जो उथूं ता असां पेपर नथो मिले असां उन में परेशान था थियूं या लाइट हली थी वञे टीवी नथी चालू थिए उन में समाचार नथा ॿुधी सघूं परेशान थियूं था समाचार ॿुधण सां असांजो ॾींहुं सफिलो थो वञे समाचारनि सां असांखे ॾाढो हिकिड़ो सामाजिक ज्ञान जो बि नॉलेज थो मिले समाजिक ज्ञान जो नॉलेज थो मिले ऐं असांखे देश विदेश जूं ख़बरियूं थियूं पवनि आहियो लाल कयो झूलेलाल